हॅलो हय हय उलयता आं किदें ऑनलायन फोन करून तुयें विचारना खंयच्यान येयलो फोन विचारलेलें तुयें कोण उलयता बीन म्हणोन वन थटी आं कोण उलयताली बाल लयताली दादलो उलयताली कोण लेडीस

परत परत कळ्ळें कळ्ळें पयशें मागता तुयें इचालेलें तेंकां आं तुयें तांकां आनी कांय विचारुना खुंयच्यान बीन फोन करता बीन काय म्हणोन

आनी आं तें तेंचें आयकप ना ते तांचे ते आसतले फ्रॉड्स आसत ते बरें बरें आमी पळयता तर तें आं बरें बरें पळयता पळयता आं पळोवन घेता तुजी डिटेल्स धाड तूं म्हाका मागीर तुजी कंप्लेन आहा तिवूय बीन कंप्लेन बीन आहा ती तुगेली हें दी कितें कितें सारकी डिटेलीन सांग बरोवन घेवपा जाय म्हाका बरें बरें आं बरें बरें सांग तुजी कंप्लेन किद ती संतू आं संदीप नायक सांग पंचवीस तारकेर टायम आं बरें बरें सवीस तारकेकूय आं कोण उलयताली हांगसर

आनी मागीर आं कळ्ळें आनी आं बरें बरें आं चारांक केल्लो बरें पळयता हय डिटेल्स जाय जाल्यार मागीर हांव तुका कॉल करतां हय एक सांचो यो

आनी डॉक्युमेंट्स तुगेलें ते कॉल रिकॉर्ड हाड मात्शें म्हाका दाखोपाक कॉल कॉल रिकॉर्ड्स कॉल रिकॉडिंगूय जाय म्हाका सांचो यो चॅक करुया